हेल्ल' औ औ आङो टुर गाइड औ ओमफ्राय

औ औ औ औ औ दे बुं औ दा औ नोंथां खोनासं दे दा इन्ट्रि फिआ दा सम बिदिनो सासेआवहाय फासस' बिदि लायो आरो ओमफ्राय नोंसोरो साबेसे फैनो नागिरदों ए दसजोन फैयोब्ला दे एसे एनै टुवेन्टि पारसेन्टफोर डिस्काउन्टखौ मोनगोन आरो जि माने एसे गोबां फैब्ला जों डिस्काउन्टखौ होयो नालाय औ साफा सानै फैब्ला डिस्काउन्ट मोननाय नङा बिदिनो दसजोनब्ला डिस्काउन्ट मोनगोन आरो दा जोङो जिब जुनारना बिदिनो नुगोन मैदेर मोसा नुगोन लख्रा नुगोन मोख्रा नुगोन बिदिनो दावमासार दावराय हाग्रानि बिदि बायदि बायदि जिब जुनार नुगोन आरो खिन्थु दा बे बोथोरावहाय एसे खम जायो माने दा बोथोरावहाय गांसोफ्रा थाया नालाय गांसो गांसो दङब्लासो बिसोरो जानो फैयो ना दा बिदिनो हाग्रा भिटोरावसो दं आरो दा बिसोरो माने दा हाग्रा भिटोराव गांसो थायो नालाय बाहेरायावहाय एसे गोरान जाबनायजों जाबजों बे गांसोफ्रा थैलाङो आरो औ दे फै जागोन दे जोंनिफ्राय नै गंब्रै गंबा बिदिनो जिपसि दं आरो ना बे जिपसिजोंनो जोङो नोंथांमोनखौ दैदेनगोन आरो दे जिखुनु नोंसोरो फैब्लानो आंनो कल खालामबानो जाबाय दे औ औ